जीअं हाणे इंडिया में भारत पंहिंजो आहे हुनमें नौकिरी जा त सूटीएशन टाइट लॻल पिया आहिनि की हाणे कहिड़ी नौकिरी करणु खपे कहिड़ी नौकिरी न करणु खपे हाणे हिनमें सभिनीनि खां वॾी ॻाल्हि त पैणी तव्हांजी पढ़ाई जे मथां सभु कुझु निर्भर कंदो आहे कि हाणे कहिड़ी नौकिरी तव्हांखे मिली सघंदी आहे हाणे तव्हां अगरि टैन्थ पढ़ियल आहियो त त टैन्थ वग़ैरह वारनि खे एसएससी वारनि खे त लाइक वॾी पोस्ट न मिलंदी किथे त तव्हांखे नॉर्मली सेल्समैन जी जो नौकिरी मिली सघंदी आहे ईज़ीली ऐं डिलेवरी बॉय जी नौकिरी मिली सघंदी आहे अॼुकल्ह डिलेवरी बॉय ॾाढा हलनि था तव्हां कुझु बि घुरायो शइ तव्हांखे घर में वञी करे डिलेवरी करणी आहे घर में बि न करणी आहे हिकु लोकेशन ते बीहणो आहे हुते वञी करे डिलेवरी करे अचणी आहे घर जे साम्हूं जंहिं ऑडर कयो आहे हुन ई घर का थोरो ॿ मिंट पंधु वञी करे हुते बीहणो आहे ऐं तव्हांखे घुराइणो आहे साम्हूं वारे खे ऐं ॾई अचु सघिबो आहे जो उन ऑडर करायो आहे ऐं अगरि तव्हांजी ग्रैजुएशन कयल आहे त तव्हां किथे ऑफिस में सुठो वेही करे कमु करे सघंदा आहियो कंप्यूटर जे अॻियां वेही करे या कस्टमर्स फ्रंटडेस्क डेस्क ते वेही करे करे सघंदा आहियो कमु लाइक हाणे फ़िलाहलु त सूटीएशन ॾाढी टाइट आहे इंडिया में कमु करण जी भारत देश में कमु करण जी फ़िलहालु त इलैक्शन ख़तमु थियण खां पोइ ई ख़बर पवंदो कि नौकिरी कीअं फटाफट मिलंदी कीअं नथी मिलनि